हेल' ओइ जाहानाव हाजिरा मावनो मानसि नांगौ जादोमोन नों मावनो हागोन नामा नों माला सम मोनो समबारफोराव न'नि एसे खामानि दंमोन

खामानियाथ' खामानिया इदिनो माइरं जावनाय आरो न' साफा खालामनाय नोंसोरलाय बेसांआव मावबाय थादों आरायस'आव दे होमब्ला बिखौनो लानो हागोन न' साफा खालामनाय आरो थिनस'सो लादो होमब्लालाय खस्थ'द्राय जायोबो ना थिनस'सो लादो जागोन ना जायो आरो ओइनो बिबार बारिबो साफा खालामनो दङ न' खाथियाव उसुङाव एसे दैफोर होनांगोन साफा खालामनांगोन हाग्राफोरखौ फुनांगोन

आरो हाग्रा हाग्रा बुरजा बुरजा गारनायफोरखौ फुनानै साय्डआव गारहैनांगोन आं रावखौबो लिंलादे नोंखोनो लिंखाबाय

रबिबाराव फै फैथारनांगोन दै आं रावखौबो लिंला दे लानो हागोन दे थिनस'खौनो बाराबो खस्थ' खामानि गैयाना बावनाङा दे दालाय मा खालामबाय थादों ए दे फैदोल' दे नों माला सोलाबो दे जागोन दे औ दे दे